पहिले तऽ रोड नहि रहै कचिए रहै आब तऽ रोड सरकार बढ़िआँ बनाए देलकै आब तऽ टेम्पू रिक्शा बस चलय लगलैए जखनि मन होइ छै तखनि बैठ रहली चलि देलहुँ हॉस्पिटल एगो पूर्णियाँ अर जायके रहै छै तऽ गाड़ी पकड़ि लै छियै गाड़ीसँ सुविधा होइ छै जायमे नहि भेल भेल तऽ बसोसँ चलि गेलहुँ आ लगमे तऽ आब कतहु जेनाइ छै तऽ मानि लिअ रिक्शा छै हउवए टेम्पू छै बस छै जाहि चीजसँ मन भेल ताहि चीजसँ चलि देलहुँ जे जोख लागल ततय गेलहुँ तऽ डॉक्टर लग जाइ छियै फेर ओहिठिनसँ आबै छियै पकड़ि कऽ आब मानि लिअ बढ़िआँ सभचीज भए गेलैए पहिले तऽ एतेक नहि रहै आब तऽ बहुत चीजके सुविधा सरकार कए देलकैए आब की कहबै इएहसभ ने करै छी सरकार खुब सुविधा कए देलकैए बस जीप चलिते रहै छै जखनि कोइ बेमार पड़लै तऽ ओकरा लए कऽ तुरन्ते हॉस्पिटल चलि जाइ छियै आब बहुत बढ़िआँ भए गेलै सभचीज करै छै नहि भेल तऽ गाड़ी जाय लागै छै तऽ ककरो गाड़िओपर बैठ रहलहुँ नहि भेल तऽ टेम्पुए पकड़ि लेलहुँ नहि तऽ रिक्शे पकड़ि लेलहुँ आब ढेरी सुविधा भए गेलै सभचीजसँ कोइ चीजके दिक्कत आब नहि होइ छै जाइ छियै तऽ बढ़िएँ रहै छै हॉस्पिटलो जाइ छियै तऽ बढ़िएँ होइ छै ओतहु देखै छियै तऽ बेमारी सभकेँ तऽ नर्ससभ लगयने रहै छै तऽ फरिस करैत रहै छै सभकेँ देखै छियै तऽ हमरो आरकेँ ओहिना नए करै छियै आबै छियै तऽ हॉस्पिटलमे एन् ए एनाहुसँ करै छै सभ इएहसभ करबै